हाँ नमस्ते सर हाँ कहिए जी क्या सेवा कर सकता हूँ आपका हाँ सर हमारी स्टेशनरी की दुकान है तो वो रहेगा ही हाँ सर कितना पीस चाहिए हाँ तो सर आपको पर पैड बीस रुपये में पड़ जाएगा नहीं सर इतना कहाँ होगा उसी तरह कुल खरीद पड़ जाती हैं हम लोगों का पंद्रह पंद्रह सोलह रुपये तो खरीद पड़ जाती है नै हो इतना तो हम लोग का खरीद पड़ जाता है नै कैसे कर सकते हैं बताइए अभी अरे वो झूठ नहीं बोले थे मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन तो इतना खरीद पड़ता हो ऐसा नहीं बोले होंगे तो सर उनके पास तो था तो वहीं से ले लिए होते उन्नीस है तो हम अठारह को आपको लगा देंगे और क्या नहीं उससे कम नहीं हो पाएगा सर जी ठीक है देखिए मेरा पंद्रह का खरीद पड़ा है मैं आपको बहुत करूंगा सोलह का लगा दूंगा उससे कम नहीं कर पाऊँगा अरे सर जी उसके साथ और भी कुछ लेना होगा न पेन पेन पेंसिल कुछ लेना होगा उसमें कुछ कम हो जाएगा हाँ तो पेन का भी आप थो हल्का भी छूट मिल जाएगा और क्या पाँच वाली आप लेंगे तो आपको पूरा टोटल लेंगे उसमें से पाँच पेन बाद में लास्ट में कम कर दीजिएगा ऐसे हम लोग उतना तो खरीद नहीं जितना खरीद पड़ेगा उतना हीं न देंगे हम लोग चाहिए न आप ही सोचिए अगर कोई आप ही का बिजनेस है त घाटा सह कर नहीं न देंगे पर भैया ये कहिए आप स्कूल खोले हैं तो आप का भी तो धंधा है तो आप ही का यहाँ पर अगर कोई फीस कम कराय बताता है मिल जाएगा तो आप आपको अच्छा लगेगा ठीक है कहिए तो आइए आइए तो यहाँ पर ले लीजिए आपको हिसाब से लग जाएगा ठीक है सर नमस्ते